असांखे पंहिंजे ॿारनि खे सिंधी भाषा सिखारण ज़रूरी आहे इन में कोई ॿ राइ कोन्हनि छोत असांजी सिंधी जेकी सभ्यता आहे इहा ॾाढी पुराणी आहे भारतीय संस्कृति इवन सिंधू जेकी असांजी भाषा आहे इहा ॾाढी असांजे सभ्यता सां ॾाढी पुराणी जुड़ियलु आहे अगरि असां सिंधीअ में पंहिंजे ॿारनि खे न सेखारींदासीं असां पाण न ॻाल्हाईंदासीं त इहा सिंधू जेकी लिपी आहे इहा लुप्त थी वेंदी त इन करे असां हिनखे बढ़ावो ॾियणो आहे पूरी कोशिशि करनी आहे के असां पंहिंजी सिंधीयत खे अॻिते वधायूं